बिफां बिफां गायनायनि बेलायाव आङो बिफां गायनायखौ ओ गायनाया गायो बिफांखौ आं गायो बिफां होननानै बुङोब्ला गाम्बारि सिगुन बिदिनो गय नारेंखल बेखौ आङो गायो गायब्लाबो ओ सोरनिबा बोसोन बादिनो सोरबा बोसोन बायदिनो बिफांखौ गायनाय जायो बिफांखौ गायनायनि सिगां आङो आङो हाखौ एवगोरोसो एवनानै हासार हासार होयो हासार होनानै दुफु दुफु बेखौ जावग्लियो जावग्लिनानै जावग्लिनानै बेखौ आराम हासार थासार होखांनानै जावग्लिखांनायनि उनाव बेखौ आरामसे जायगाखौ नायनानै ओ गायनानै जेन'बा डिसटेन्स अवाइस आव गायनाय जायो डिसटेन्सआव गायो आरो डिसटेन्सआ जाहैबाय माने

आठ आठ फुट आठ फुट गोजान डिसटेन्सआव दंफांखौ गाम्बारि दंफांखौ गायनाय जायो बा गाम्बारि दंफांल' नङा जोंनि गय दंफांखौबो आठ फुट डिसटेन्सआव आं गायो गायदों र' आङो जिखिनि गायदों बे गायनाया जेन'बा गुबुननि एडभाइस बायदि गायनाय जायो दंफांखौ जोङो मानो गायनांगौ दंफाङा जोंनि थाखाय मा मा खामानियाव होयो बेखौ जोंबो बयबो मोनथिखायो दंफाङा जोङो दंफां गायोब्ला दंफांखौ फिसानिफ्राय जथ्न' लानायसिम जोङो फेदेरनायसिम जोङो ओ दैनि गोनांथि जायो बा दैनि गोनांथि जायोब्ला ओ नांगौबायदि हासारनिबो गोनांथि जायो गोनांथि जानाय लेखा जों थिग टाइमाव जोङो हासारखौ होनांगौ जायो बा दंफांखौ दै होनाय जायो दंफाङाव दै होनाय जायो दै होआब्लाथ' दंफाङा नांगौबायदि समाव देरा आरो नांगौबायदि समाव जोङो देरनानै देरनायनि आखा खालामनो हाया ओंखायनो जोङो गायजेननाय टाइमाव दैखौ होनाय जायो बा आरो जेन'बा दंफांखौ जोङो फेदेरनानै जेन'बा जों बेखौ दंफांखौ उम खाथ बा थखथा बानायनाय जायो थखथा बानायनाय जायो बा खाथ बानायनाय जायो थखथा आरो खाथा जोंनि न'नि न'नि खामानियाव बाहायनाय थखथा आरो खाथखौ बा न' बानायनाय बा खिरखि दरजा बानायनाय जिखुनु होन बा न'नि जिखिनि नांनाय नांनाय बुसथु बेव जों खाथखौ बाहायनाय जायो खाथ नङाब्लानो जाया ओंखायनो जोङो दंफांखौ साफ्रोमबो मानसियानो गायनांगौ आरो दंफां फांसे दाननायनि सिगां जोङो सासे मानसिया फांसे दंफां दानफायोब्ला ओ फांथाम दंफां गायनांगौ होननानै बेयाव रोखायै लिरनाय दं बा गाइडलाइन दं बे हिसाबै जोङो दंफां दाननायनि सिगांफांथाम गायनांगौ दंफां लाइफां गैयाब्ला ओ नांगौबायदि समाव ओ अखाया हाया नांगौबायदि टाइमाव मानि जोङो बोथोरा थिग बायदि टाइमाव अखा हानांगौ बेबादि टाइमाव हाया बा बारहुंखा बारनाय समाव बारो दंफा लाइफां गैयाब्ला आरो सार'न्थाइ गावो बा बांग्रिंआ मावो दा बेखायनो जोङो दंफां लाइफांआ जोंनि थाखाय देहा सावस्रिनि थाखायबो ओ गोनांथार जिब' जिबिनि थाखायबो दंफां लाइफां गैयाब्ला जिब' जिबि बा मानसि हारि गुबुन जिब' जिबिफ्रानो ओ थांनानै थानो हाया दंफा लाइफां ओंखायनो जोंनो नांगौ दंफां लाइफांखौ जोंनो गोनांथार ओंखायनो दंफां लाइफां गायनायाव जोङो आङो दंफां लाइफां गायनो थाखाय आङो बे गायनायनि फरमुला फरमुलाखौ ओ बोसोन लानानै मावनाय जादों बोसोन लायाब्ला जाय खामानिखौ मावनायनि सिगां जाय बोसोनखौ लाया बि बोसोनाव बोसोननि बेलायावहाय नोंनि बोसोन गैयाब्ला गियान गैयाब्ला जिउआव गासिबो खामानिखौनो मावफुंनो हाया ओंखायनो जोङो ओ दंफां गायनाय निजा आदब बा फरमुला बे आदब फरमुलाखौ जोङो ओम गायग्रा मानसिनिफ्राय ओ गायजेनग्रा मानसिनिफ्राय सोलोंना लानांगौ जायो ओंखायनो जोङो दंफां गायनाय हुदाखौ जोङो लानो नांगौ दंफांखौ जोङो गायथारनो गोनांथार दरखारथार ओंखायनो जोङो दंफां गायनाय खामानिखौ ओ जोङो गोनांथि होननानै साननानै बयबो सोलिनांगौ दा आङो दंफां गायनायनि जा आयदा बा फरमुला बे आयदा फरमुलाखौ दा आङो जाबायदि समनिफ्राय मावबोयै मावबोयै मावबोनानै जा ओ मावबोनानै जा दिनै ओ मोन्दांथिनो मोन्दों दा आङो जिउआव दिनै मोन्दांनायजों दिनै दंफां गायनाय खामानिखौ आङो दा गायबाय दङ दा आङो गयखौ गायखौ आङो ओ गासै दुइस'दाल गायबाय आरो औवा औवाखौ आङो औवाखौबो आ गायोब्ला सोरबा औवाखौ गायोब्ला औवा गायोब्लाबो सोरबा ओ बे औवाखौ गायोब्ला जेन'बा फांसे फांसेनि अनगायै ओ खनसे नोङो सयदालसो खनसेनो मोनसे जायगायाव गायोब्ला बे औवा सुबाया थाबनो जाखाङो ओंखायनो जोङो औवाखौ गायोब्ला औवा हाथायानो जा औवा बुरखायानो जा बा माखायानो जा जोङो थुबजा फांनै बा फांथामनि जों ज' खालामनानै गायोब्ला साबसिन जायो आरो औवा गायखांनानै जोङो बोसोरसे बोसोरनै उनाव बेयाव इउरिया हासार बा गोबोर हासार गारनानै होयोब्ला बेयाव नांगौबायदि औवा खिलिखाङो औवा गोरलै खिलिखाङो थिग बिदिनो नारेंखल गायनाय नारेंखल गायनाया बिदिनो थिग जोङो नारेंखल गायोब्ला डिसटेन्स अवाइस आव गायनांगौ नारेंखल गायनायनि सिगां नारेंखलखौ नारेंखल गायनाय हाखौ मोजाङै जावग्लिना लानांगौ जावग्लिनानै हासार हुसार होनानै संख्रि संख्रि बा सुनै होनानै नारेंखलखौ गायनाय जायो गायखां आरिखां जोङो बे नारेंखलनि डिसटेन्सनि जा जखा बेखौ मथा मथि दस फुट गोजानाव दस फुट डिसटेन्स गोजानाव बेखौ गायनाय जायो आङो दा नारेंखलखौ ओं दुयस'दालसो गायबाय नारेंखलखौ दा दा बेखिनिआनो दा आङो गायबावनो लादों आखायाव दा गायनाय जा खामानि बे खामानिया सोलिबाय दं ओंखायनो जोङो गायनाय हुदाखौबो गारनो नाङा गायनाय हुदाया जोंनि थाखाय मोजां गायनाय हुदा गैयाब्ला माने माने बाला हामा रखम जागोन आरो दंफां लाइफां गैयाब्ला जोङो जोंनि देहा सावस्रिफ्राबो थिग जानाय नङा ओंखायनो जोङो देहा सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय दंफां गायनाय बा जिखिनि बुस्थु दंफां गायनायखौ जोङो मावनो नांगौ

बेखिनिखौनो बुंनानै फोरमायथिनानै फोजोबनाय जाबाय एसेनोसै